आयुष्मान भारत योजना बहुत अच्छा छै लोकके ई जरूरी नहि छै जे ओहन समय नहि आबै लेकिन सरकारके द्वारा ई योजना चारि लाखके मुफ्त इलाजके लिए अठारह गो क्ली डॉक्टरके नम्बर छै ओहि कार्ड सभके बनल छै योजनाके लाभ से आङ्गनबाड़ी चाहे कोइ भी घरके कोनो परेशानी होइ तऽ मुफ्त इलाज कराएल जाइ छै डॉक्टर इहाँ कार्ड देखैवला से लोकके सुविधा होइ छै छूट मिलै हइ छूट मिललाके बाद वहाँ डॉक्टर से जानकारी मिलै हइ डॉक्टर साहब पुछै हइ जे अहाँसभके आयुष्मान भारत कार्ड बनेलिए हन तऽ हँ बनलै हन तऽ बनला हइ तऽ अहाँसभ कार्ड देखेबै कार्ड देखेलाके बाद अहाँसभके हम मुफ्तमे इलाज करब इलाज कएलाके बाद इलाजो मुफ्तमे हो सकै हइ कार्ड देखेलाके बाद भर्ती भी लऽ सकै हइ चौबीस घण्टाके अन्दर कार्ड डॉक्टर साहब देखै छथिन ओहिके बाद दवाइ जाँच हरेक तरहके ओहि कार्डसँ चारि लाख रुपैआ आयुष्मान भारत द्वारा भारत सरकार द्वारा छूट दिअल जाइ छै तऽ अहाँसभ भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारतके जानकारी मिलै हइ तऽ अहाँसभ मुफ्त इलाजके लिए अथी आयुष्मान कार्ड भारत बना सकै छिए जेकि जे सरकार बहुत अच्छा बेबस्था अहाँसभके लिए सोचलखिन हन अहाँसभ सभ आदमी मिलिकऽ आगे भी लोकके कहिऔ जे आयुष्मान भारत चारि लाखके कार्डके छूट डॉक्टर से मिलि रहलै हन सभ आदमी के कोनो भविष्यमे एहन बात नहि होइ जे परेशानी बढ़ि जाइ लेकिन तैओ कार्ड बना लेबै सरकार द्वारा जे भी योजना चलि रहल हइ योजना अहाँसभके लिए बहुत ही अच्छा बेबस्था हो रहले हन ताकि भविष्यमे हमरासभके कोइ दिक्कत अगर अएलै तऽ वएह कार्डके माध्यम से चारि लाखके सरकारके तरफ से छूट मिलतै आओर दवाइ आओर कोइ भी ऑपरेशन कोइ दिक्कतके अथी से कठिन दूर हो सकै हइ